हैलो हाँ जी भैया कहाँ हो लोकेशन पर तो मैं खड़ा हूँ आप कहाँ है यहाँ आपकी लोकेशन तो मेरे फ़ोन में अभी अलग बता रही है आप आगे पहुँचे ही नहीं लोकेशन पे झूठ बोल रहे हो आप मैं भी तो वहीं खड़ा हूँ जिस लोकेशन पे भेजी है मैं गलत लोकेशन थोड़ी भेज सकता हूँ आपको मुझे ज़रूरत है कैब की

वो तो समझ सकते हैं भैया लेकिन आप लोकेशन पे आओ तो सही एक बार हम भी तो यही खड़े हैं लोकेशन पे हमें जाना है एमर्जेन्सी है हम लेट हो रहे हैं भैया मैं यहीं पे खड़ा हूँ आप अपने फ़ोन को एक बार रिफ़्रेश कीजिए दोबारा चेक कीजिए उसकी लोकेशन सही है या नहीं भैया गलत लोकेशन पे आके देखोगे तो हम थोड़ी ना दिखेंगे वहाँ पे यार मैंने मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ वहीं का लोकेशन भेजा है मैंने मेरे पास बड़ी सी होर बोर्ड लगा हुआ है एक पिक्चर का तो भैया आप गलत लोकेशन पे जाओगे तो कहाँ दिखेगा आपको हिण्डौन सिटी वर्तमान नगर में तो भैया वर्तमान नगर तो काफ़ी बड़ा है आप कहाँ खड़े हो वर्तमान नगर में पुल का नाम बताईए लोकेशन बताईए अपनी लोकेशन बताईए आप कहाँ पे हैं तो भैया आप तो काफ़ी आगे चले गए स्कूल का थोड़ी भेजा था मैंने यशवंत चौराहे का भेजा था मैंने तो आप तो काफ़ी आगे निकल गए फिर फ़ोन कर रहे हो आप ना भैया हम गलत लोकेशन क्यों भेजेंगे हमें जाने की जल्दी है फिर भी गलत लोकेशन क्यों भेजेंगे हम

आपकी लोकेशन फ़ोन में चालू तो है ना जिससे सही बताएगा आप गलत लोकेशन फ़ोन की लोकेशन बंद कर गलत लोकेशन पहुँच गए हो हाँ तो भैया ये गलत लोकेशन पे क्यों गए आप चलो मैं दोबारा आपको लोकेशन भेजता हूँ एक बार दोबारा सेंड करता हूँ